میں کام کی جگہ پر تنازعات یا مشکل حالات میں میں اِس طرح سے نپٹتی ہوں کہ میں انسٹا گرام کی ریلس دیکھنے لگتی ہوں سانگ سُنتی ہوں بالی ووڈ کی سانگس رومینٹک سانگ سُنتی ہوں اُس سے نہیں ہوتا ہے پھر کیوبس بناتی ہوں پھر اُس سے نہیں ہوتا ہے میں سو جاتی ہوں اُس سے نہیں ہوتا ہے میں کھا لیتی ہوں امّی سے بات کرتی ہوں امّی کو میں ساری باتیں بتاتی ہوں پھر کینٹین جاتی ہوں کینٹین سے دوستوں سے بات کرتی ہوں پھر میں پھر کام کرتی ہوں تو میرا کام صحیح ہونے لگتا ہے اور میں اِس طرح سے اپنے کاموں سے نپٹ جاتی ہوں